हेलो जी सर हाँ जी सर बोले मेरे यहाँ मतलब जो पर्यावरणके बारेमे कुछ बात करना था हमको हाँ जी कहैके छै जे जेना एखन जे छै हरेक जगह नया नया रोड बनैत छै पूल वगैरह बनैत छै मैदान बनैत छै बहुत सारा चीज बनैत छै जनता कऽ सुरक्षा कऽ लेल मतलब घुमैके लेल चाहे रोड अगर बनि रहल छै तऽ ओहिपर चलै कऽ लेल मतलब जाहि से जनताके दिक्कत नहि होय कोनो पब्लिक कऽ दिक्कत नहि होय कोनो आओर एहिके लेल जे छै से हमर पर्यावरण कऽ लेल जे छै से मतलब पेड़ वेड़ जे काटि देल जाइत छै जेना अभी रोड बनलै हँ पाली गाममे सत्रह नंबर रोड एस एच रोड तऽ बहुत सारा पेड़ कऽ जे छै से क्षति भऽ गेलै कटि गेलै मिट्टी तरमे दबि गेलै तऽ एहि प्रकार कऽ चीज जे छै से देखै कऽ मिलल तऽ एहिसँ जे छै से मतलब हमर पर्यावरण जे छै से सुरक्षित नहि यऽ तऽ हमर कहै कऽ मतलब ई यऽ जेना पेड़ कटलै तऽ ओहि कऽ लेल जेना रोड बनलै ठीक छै पेड़ कटलै रोडमे तऽ ओहि कऽ लेल सब रोड कऽ साइडमे जे छै से पेड़ लगबा सकैत छियै हँ तऽ ई हम पाली नगर पञ्चायत पाली घनश्यामपुरसँ बाजि रहल छी हँ हँ हँ हँ सर जी सर जी जी जी सर नहि सर एखन तक तऽ कोनो तरह कऽ नहि पहुँचल ताहि दुआरऽ जे छै हम अहाँसँ बात कए रहल छी ई विशेष मामलामे कनि सर पर्यावरण कऽ देखिऔ सर एकरति ध्यान देल जाय जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जेहो किछु मतलब अविनाश कुमार प्रसाद सर जी आओर जेहो किछु पेड़ जे बांँकी छै ओ मतलब जे छै से मिट्टी कऽ तरमे दबि गेल छै तऽ ओहि पर कनि विशेष रूपसँ ध्यान देल जाय पेड़ कऽ चारू साइड बेरीकेट कएल जाय जाहिसँ हमर पर्यावरण बचल रहै

जी सर जी सर धन्यवाद सर थैंक यू